हेलो क्या आप मुन्ना होटल से बोल रहे हैं मेरा नाम विनीता साहू है मैंने आपके होटल में खाने का ऑर्डर दिया था जिस में मैंने ऑर्डर दिया था पालक पनीर मलाई कोफ़्ता रुमाली रोटी चावल सलाद हैं और मिठाई का ऑर्डर दिया था आचार पापड़ है ना मुझे कि आप क्या मेरा ऑर्डर कैंसल कर सकते हैंगा बहुत अनुरोध होगा अगर आप मेरा ऑर्डर कैंसल कर दें क्योंकि मेरे को किसी वजह से बहार जाना है इस वजह से तो अच्छा आप वापस नहीं कर पाएँगे कृपया कर आप मेरे पैसे वापस कर देते तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी आपकी क्योंकि मुझे किसी वजह से बाहर जाना है इस वजह से मैं ऑर्डर कैंसल करी नहीं तो भाई साहब मैं बिल्कुल ऑर्डर कैंसल नहीं करती मुझे तो चाहिए था लेकिन मेरी मजबूरी है जाने की इस वजह से अच्छा हो जाएगा आप कोट नम्बर आप मेरा लीजिए मेरा कोट नम्बर सात सात आठ आठ हैं तो कृपया कर आप इसी के हिसाब से वापस कर दीजिए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी हैं अच्छा धन्यवाद